ॿारहां फेबवरी उणिवीह सौ नवे ॾह मार्च उणिवीह सौ टियानवे तेरहां ऑगस्ट उणिवीह सौ एकानवे पंजवीह जुलाई ॿ हज़ार चार छवीह जनवरी उणिवीह सौ सतियासी